बर' राव रायज्लायनायाथ' बेबायदि ओह गोब्राब मोनाखै मानो होनबोला जोङो ओह बर' समाजावनो जन्म जालायलाय जोङो बर' रावखौ गोबां बेबायदिनो रायलाइबाय थानाय जायो ओह ननिफ्रायनो जोङो जिबायदि सोलोंबोदों बिखायनो जोंहा बर' रायलाइनायाव ओह बिबायदि गोबां ओह गोब्राब जाया नाथाइ लिरनाय आरो फरायनायाव गोबां गोब्रांथि दङ मानो होन गोब्राब दङ मानो होनबाला जोङो ओह फरेन लेंगुएसखौ बा परेन भासाखौ जोङो फरायनायलाय जों गावनि रावखौ लिरनो आरो ओह फरायनो जोङो ओह गोब्राब जायो मानो होनबाला जोङो ओह जितु जोङो मेदियामाव हाबो ओह बेवहाय सयथा साबजेक्ट थायो सयथानि गेजेराव जोङो ओह बा बाथा साबजेक्टआनो इंलिस रावाव जायो आरो मोनसेल' साबजेक्टआ गावनि बर' रावा जायो बिनिखायनो जोंहा ओह फरायबांनो लिरबांनो मोनिलाय गोबां बिदिनो गोब्राब जायो आरो जितु जोङो मुगायाव दङ दानि मुगाया जाहैबाय परेन लेंगुएस बा परेन भासाखौ जोङो सोलोंनाय जायो लिरनाय जायो बिनिखायनो जोंहा लायराय लाइरायनायावलाय गोब्राब जाया नाथाय लिरनाय बिदिनो फरायनायाव गोब्राब जायो मानो होनबोला दोनहाबनानै थानाय बायदि जायो ओह गावनि भासाखौनो थ' बेनिखाइनो ओह बिबायदिनो लिरनाय फरायनायावहाय गोबां गोब्राब जायो